हिकु सत ॿ हज़ार ॿावीह सत अठ ॿ हज़ार एकवीह नव ॿारहं ॿ हज़ार उणिवीह नव हिकु ॿ हज़ार चौॾहं पंज नव ॿ हज़ार हिकु